हाँ मैं आपके सामने अपने साथ होने वाली अप्रत्याशित चीज़ को साझा करना चाहूँगी मैं आपको बताऊँगी कि एक बार जब मैं सोलह साल की थी उस दिन मेरा जन्मदिन था और परिवार में सबने ये तय किया कि हम आज के दिन घूमने जाएंगे तो मैंने मैं बहोत खुश थी उस दिन कि हम सभी के साथ हमें घूमने जाऊँगी और मैं अपना उस दिन को बहोत अच्छे से मनोरंजन के साथ जी पाऊँगी तो उस दिन हमारे पा हमारे पास दो गाड़ियाँ थी तो परिवार में ज़्यादा लोग थे तो सभी लोग जाने के लिए तैयार थे और हम लोग जैसे ही बाहर घूमने जाने के लिए निकले तो मैं गाड़ी में बैठ गई थी अपने पापा के साथ मैं अपनी एक गाड़ी में बैठ गई थी और दूसरी गाड़ी में बाकि परिवारजन थे तो मुझे अचानक मेरी बुआ ने कहा किसी काम के लिए तो उन्होंने मुझे अपनी उस गाड़ी से मुझे उतरना पड़ा और मैं वापस रूम में आ गई उसके बाद जो उसके बाद जो हमारे दूसरी गाड़ी थी जिसमें परिवारजन थे उन्हें यह लगा कि मैं उनके साथ बैठ गई हूँ ठीक है और वहाँ जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि बाहर कोई भी नहीं था दोनों ही गाड़ियाँ जा चुकी थीं दोनों ही गाड़ी जा चुकी थी और मैं अकेली रह गई थी तो उस टाइम पर मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं शौक्ड हो गई थी और मुझे समझ नहीं आया था कि यह कैसे हुआ उस टाइम पर हुआ यह था कि किसी ने आकर मेरी जो जिस गाड़ी में बैठी हुई थी उस गाड़ी में आकर यह कह दिया कि उन्होंने मुझे बुआ ने पर्स लाने के लिए भेजा तो मैं हमारी जिस गाड़ी में बैठी हुई थी तो उस गाड़ी में बुआ से आकर किसी ने कह दिया कि श्रुति जो है वह पर्स लेकर दूसरी गाड़ी में बैठ गई है और जो दूसरी गाड़ी के पर जो हमारे परिवारजन थे उन्हें लगा कि मैं पहली वाली गाड़ी में बैठी हुई हूँ तो इस तरह से मुझे मेरे जो फ़ैमिली थी वह घर पर ही छोड़ कर चली गई और उस दिन मेरा पूरा जो दिन था वह ख़राब हो गया और मैं घूमने भी नहीं जा पाई और जब हम लोग मेले घूमने जाने वाले थे जब वहाँ जाकर पता चला तो मैं उन लोगों के साथ थी ही नहीं तो वह जो एक्साइटमेंट मुझे पहले था वह फिर मुझे नहीं रहा कि वापस से फिर कोई मुझे लेने आएगा फिर मैं वापस जाऊँगी तो उस दिन मेरा पूरा ही ज़्यादा पूरा ही जो दिन था वह ख़राब हो गया था और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा था